गुबुनाव गैयै जामुं होननानै बुङोब्ला जोङो बर' एबा ट्राइबेलफोरा ओरैबायदि जायो जेरैबायदि माने अमा बेदरनिफ्राय लानानै नेवलाइ बेदर मोफौ बेदर एनजर बेदर एम्बु बेदर खांख्राय साम' बेबायदिनो जाहामालाय बेदर ओजों मोदै बेदर खासेव बेदर खुसुं बेदर बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बेदर जों बर'फ्रा एबा ट्राइबोलफ्रा जायो आरो बेजों लोगोसे मैगं थाइगंनि बेलायाव मैगं थाइगंनि बेलायाव ओरैबायदि जायो जेरैबायदि हाग्रायाव मोननाय मैसुं लाफा सायख' खेरा दाफिनि ओजों मा होनना बुङो ओरै

थास' बेदर ओजों ओह मैथा सिख्ला जलंगा बानथु मैरा थिखि ओरै माबा बायदि रोखोमनि हाग्रायाव मोननाय जेरैबायदि खुन्थाय नारा बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौबो जों बर'फ्रा एबा ट्राइबेलफ्रा जायो जेरैबायदि सिब्रु बेफोरबायदि नाथाय बेफोरबायदि मैगं थायगं एबा नैबे आं एसे सिगाङाव बुंलांनाय जेनाखि बेदरफोर आरो मैगं थाइगंफोर बेफोरबायदि बस्थुखौ बेफोरबायदि मैगं थायगं एबा बेदरफोरखौ गुबुन हारिफ्रा जाया एबा मुगैयो जेरैबायदि मुस्लिमफोर जेरैबायदि बिहारिफोर जेरैबायदि बाङालिफोर जेरैबायदि असमियाफोर बेबायदिनो गोबां रोखोम गोबा जाथिफ्रा गोबां हारिफ्रा बेफोरबायदि बेदर एबा मैगं थाइगंफोरखौ जाया आरो बेखौ जों बर' हारि एबा ट्राइबेल हारिया जायो हिसाबै बेयाव मा मा होनांगौ एबा माबेखौ बांसिन होनांगौ होननानै बुङोब्ला बेखौ फंसे रावजों बुंजोबनाया गोब्राब जेरैबायदि अमा बेदराव जोङो नोरसिं होफायोबा गोथाव मोनजायो जेरैबायदि एनजर बेदराव अन्थाय बाजाब होफायोब्ला गोथाव मोनजायो जेरैबायदि बायदि रोखोम ओंख्रियाव बायदि रोखोम मस्ला मस्ला जाथिय' माखासे मैगंफोरखौबो होफानाय जायो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि जानायाव माने उमुगखौ उमुग मैगंखौ उमुग बेदराव होफानांगौ होननाय बायदिल' जायो नाथाय आस'लथे मोनसे बस्थुखौ मोनसे मुवाखौ गासिबो बेदरावनो होफाथारनांगौ बे नङा जेरैबायदि आं एसे सिगाङाव बुंनाय बायदि अमा बेदराव नोरसिं होबाय एनजर बेदराव अनथाय बाजाब होबाय थिग बेफोरबायदिनो साम' ओंख्रिखौ जोङो सबाय खारैजों जाबाय बबेबा अमा बेदरखौ अनला खारिजों जाबाय दाव बेदरखौ अनला खारि एबा सबाय खारिजों जाबाय बेफोरबायदि दा जामुं होननानै बुङोबा अनला ओंख्रिखौबो गुबुन हारियाव जानायखौ नुवा सबाय खारैखौबो एसेबां जानाय नुवा आरो बयनिख्रुइबो जासिना होननानै बुङोबा जोंहा नाफाम आरो ओम नाफाम नाफाम ओंख्रिखौ गुबुन हारिया जासिनथारा बेखायनो बर'फोरखौ नाफाम होनननै बुंब्लाबो सिनायथि होनाय जायो थिग बे बेफोरबायदि मैगं थायगं ओंख्रि बा ना बेदर गासिबो मुवा बेसादफोरखौ जों बर'फ्रा जायखौ जायो बा जों ट्राइबेलफ्रा जों जायखौ जायो बे ओंख्रि एबा जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ गुबुन हारिया जाया बेखायनो जोङो माने जों जोंनि जोंनि जामुंफोरनि मादाव गुबुनाव गैयै माखासे जामुफोरा मा होननानै बुङोबा जों बेफोरखौनो बुंनो हायो नाफाम अनला अनला खारै बेफोरबायदि ओह जेरैबायदि नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौबो गुबुन हारिया जानायखौ जों नुनो मोना थिग बेफोरबायदिनो जों बर' एबा ट्राइबेल हारिया जाग्रा मैगं थाइगं ना बेदर ओंख्रि होननानै बुङोब्ला बेफोरनोसै